हैलो आं जी बस ठीक ठाक तुस सनाओ कमरा दिक्खना आं कमरे हैन केह्ड़ा कमरा चाहिदा तुसें एसी आह्ला चाहिदा जां नॉन एसी आह्ला साढ़ा दौ सौ रपेआ पर डे ऐ तुसें म्हीनै स्हाबै चाहिदा होग तां तुसें ई लाई लैगे स्हाबै स्हाबै दा कोई चक्कर निं दिक्खो बाथरूम अटैच ते किचन अटैच चाहिदी तुसें जां अलग अलग चाहिदा अटैच भी थोह्ड़ा मैहंगा लग्गी जाना ओह् तिन सौ रपेआ लग्गी जाना म्हीने दा तुस देई ओड़ेओ छे ज्हार रपेआ यरो जादा केह् लाना तुसें ई आं तुस आइयै ना कमरे दिक्खी लैओ नी पसंद आह्गे ते भी करी लैगे गल्ल ठीक ऐ